गुजरात में काइट फैस्टीवल इलाही सुठी तरह मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें मतिलबु इलाही काइट्स अलॻि अलॻि तरीक़े जा पतंग उॾाईंदा आहिनि माण्हू नंढा वॾा इलाही इलाही तरीक़े जा पतंग उॾाईंदा आहिनि जंहिंमें माण्हू फैस्ट फैस्टीवल जे हिसाब सां मल्हाईंदा आहिनि और सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि जंहिंमें इलाही माण्हू भाग बि वठंदा आहिनि कॉम्पटिशन बि कंदा आहिनि और सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि और इलाही मज़ो ईंदो आहे उन त्योहार में और स्पोट में बि इलाई सुठो एडवैंचर स्पोट में बि किरकेट किरकेट अकेडमी में माण्हू भाग वठंदा आहिनि क्रिकेट मैच खेलींदा आहिनि सुठी तरह खेॾनि और क्रिकेट अकैडमी जॉइन कंदा आहिनि जा ताक़ी उहा पंहिंजे फ्यूचर लाइ अॻियां क्रिकेट इलाही सुठी तरह खेले सघनि ऐं अहिड़ा सिखणु वेंदा आहिनि अकैडमी में ऐं क्रिकेट ग्राउंड बि आहे जिते प्रैक्टीस वग़ैरह सभु थींदो आहे इलाही एक्टिविटीस आहिनि जीअं मतिलब की किरकेट से रीलेटीव इलाही आहिनि किरकेट जो असांजे पूरे देश में इलाही सुठो मतिलबु आहे किरकेट जो क्रेज़ इलाही हीअंर न सभु सभु माण्हू किरकेट खेॾिजो नॉलेज वधीक खणंदा आहिनि किरकेट इलाही सिखण लाइ वेंदा आहिनि सुठे तरीक़े सां